ہیلو جی نظیر ریسٹورین جی جی جی مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ میں میرے پچھلے آڈر پہ دو سو کا ڈسکاؤنٹ کوپن ملا تھا اور مجھے کچھ اور آڈر کرنا ہے آج تو وہ کیسے رڈیم ہوگا جی جی ہاں ایک قورمہ ہے اور ہاف کے جی بریانی ہے اور پانچ نان ہیں جی جی کتنا ہو جائے گا ٹوٹل جی تو اتنے پہ نہیں ہو پائے گا اچھا کم سے کم فور نائٹی نائن کا کرنا ہے جی ابھی کتنا اماؤنٹ کم پڑ رہا ہے جی جی ٹھیک ٹھیک ہے تو پانچ رسگلے بھی کر دیجئے جی ٹھیک ہے جی یہ فائیو ہنڈریڈ ہونے پر ہمیں دو سو کا کوپن دو سو روپئے کا ڈسکاؤنٹ ملے گا جی ہاں جی جی تو میرا یہ آڈر پانچ سو روپیہ تک کا کر دیجئے پانچ رسگلے بڑھا دیجئے اس میں جی ہاں جی یہی یہی نمبر ہے اسی نمبر پہ آڈر کرنا ہے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی شکریہ بہت بہت شکریہ